جی ہاں میں نے فوٹوگرافی کو بطور پیشہ کرنے کا سوچا اس لیے کیونکہ مجھے فوٹوگرافی لینا بہت زیادہ پسند ہے نئی نئی جگہوں پر گھومنا پسند ہے اور وہاں کی پکچرز کلیکس کرنا بہت زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے میں نے فوٹوگرافی کو اپنا پیشہ بنانے کے لیے سوچا کی میں گھومتی بھی رہوں گی اور فوٹوگرافی جو کہ مجھے پسند ہے میں وہ کروں گی اور اسی سے پیسے کماؤں گی تو میں نے اس چیز کو بہت زیادہ سوچا فوٹوگرافی کی اسی لیے میں نے اپنا پیشہ بنا لیا فوٹوگرافی کو اور شادی کی فوٹوگرافی کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کی کس طریقے سے آپ کپلسز کو کس طریقے سے اس کھڑا کریں اور اچھی طریقے سے فوٹوگرافی بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور لوگ کو انٹیکٹ کرنا کس طریقے سے اور فوٹو کو کس طریقے سے اچھا کرنا ہے فوٹوگرافی کو اس طریقے سے مجھے بہت زیادہ بنانے کا پسند ہے اور آج کل کی جو ویڈیوز نیو نیو تھیمز شادی کا لے کر بنانا کپلز کے لیے وہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور آج کل کی جو فوٹوگرافی ہے بہت زیادہ یونیک ہو رہی ہے اور ہر طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر شادی میں اچھی طریقے سے ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور فوٹوگرافی کو کرتے ہیں تو فوٹوگرافی کو پیشہ بنا لینا وہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں فوٹوگرافی کو پسند ہے تو اسی کو میں نے اپنا پیشہ بنا لیا